आमच्या क्षेत्रांतलो फामाद सिनेमा थिएटर म्हणजे अलंकार आनी एल कपिता हांवें थंयसर जायतीं पिक्चरां पळयल्यांत चडशीं पिक्चरां हांवें म्हज्या आई आनी बाबा वांगडाच पळयल्यां आनी कांय पिक्चरां हांवें म्हज्या फ्रँडा बरोबरूय पळयल्यात हम आपके हे कौन मैंने प्यार किया कयामत से कयामत तक कभी खुशी कभी गम केरला स्टॉरी अशीं जायतीं पिक्चरां पळयल्यात पण हम आपके हे कौन हें म्हाका पिक्चर खूब आवडलें आनी हांवें तें कमीत कमीत पांच स फावटी तरी पळयलां